ہمارے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف سُتھرا رکھنے کے لئے اور آس پاس کے ساتھیوں نے بہت سے اقدامات کئے ہیں ہم سب نے ہمارے علاقے میں ڈسٹ بین لا کر رکھے جس سے حلے کے تمام لوگ اِسی میں اپنے اپنے گھروں کا کچرا ڈالتے ہیں اور تلنگانہ حکومت کی طرف سے علاقوں صاف سُتھرا رکھنے کے لئے گاڑیوں کا اہتمام کیا ہے جس سے وہ روزانہ ہمارے محلے کا کچرا لے جاتے ہیں اور محلے کو صاف سُتھرا رکھتے ہیں جس سے ہم ہم لوگوں میں پیسے بھی دیتے ہیں اور ایسے ہی اقدامات ہم اور ہمارے محلے کے لوگ انجام دیتے ہیں